ہاں صبح بخیر اے جے ایس موبائل سے سلیمان ہیں آج میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں ہاں یقیناً مصعب ویوو وی ٹونٹی سیون فائیو جی واقعی ایک بہترین انتخاب ہے جو اپنی متاثر کن خصوصیات کے لیے جانا جاتا ہے سب سے پہلے یہ فائیو جی کو سپورٹ کرتا ہے پھر ڈاؤنلوڈ اور براؤزنگ کی رفتار کو یقینی بناتا ہے فون میں متعدد رنگوں اور تیز ریزولیوشن کے ساتھ ایک شاندار ساڑھے چھ انچ امولڈ ڈسپلے ہے یہ اسے ملٹی میڈیا اور گیمنگ کے لیے بہترین بناتا ہے آج تو میں ایک دعوت کے لیے آیا ہوں مصعب اور ویوو وی ٹونٹی سیون فائیو جی میں چونسٹھ میگا پکسل مین سینسر کے ساتھ ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ ہے جو تفصیلی اور واجب تصویر کھینچتا ہے اور اسٹائل فوٹو گرافی کے لیے ایک وسیع زاویہ لینس اور میکرو لینس بھی ہے فرنٹ کیمرہ بتیس میگا پکزلس کا ہے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کی سیلفیز شاندار نظر آئیں فون میں ایک قابل پروسیسر ہے اور کافی ریم کے ساتھ ہے ملٹی ٹاسکنگ اور آپ کے استعمال کو یقینی بناتا ہے یہ اچھی بیٹری کی صلاحیت سے لیس ہے اور تیز رفتار چارجنگ سپورٹ کرتا ہے جو آپ کو تیزی سے رفتار کے لیے بیک اپ لے جاتی ہے بالکل مصعب ہم آپ کے خریداری کو مزید آسان بنانے کے لیے فلیگزیبل ای ایم آئی اختیارات پیش کرتے ہیں آپ مختلف منصوبوں میں سے انتخاب کر سکتے ہیں جو آپ کے بجٹ کے مطابق ہوں کچھ مہینوں میں لاگت کو پھیلائیں گے ہمیں تصدیق کے لیے بس کچھ بنیادی دستاویزات کی ضرورت ہے ہاں آپ کا خیرمقدم ہے مصعب ہم یہاں مدد کے لیے ہی ہیں بلا جھجھک ہمارے اسٹور پر آ جائیں اور ہم اس عمل میں آپ کی رہنمائی کریں گے ویوو وی ٹونٹی سیون فائیو جی پر آپ کی مدد کرنے کے منتظر ہیں آپ کا دن بہت اچھا گزرے